हैलो नमस्कार जी हां जी हां जी हां जी हां जी होई जाना महाराज तुस दस्सो के तुसें केह् सोचे दा किस तरह दा मेन्यू होना केह् केह् तुस रक्खना चांह्दे मेन्यू च नान वेज नान वेज तो नान वेज बी लब्भी जियां तुस बोलगे महाराज हां जी बिलकुल महाराज होई जाना एह् हां जी खर्चा पानी तुस नान वेज तुसेंगी लैना होग पर प्लेट तुसेंगी बारां सौ रेट लब्भने बारां सौ प्लस ते वेज लैनी होग तुसें तां सत्त सौ पर प्लेट वेजिटेबल फ्रूट

हां जी हां जी हां जी बिलकुल जी बिलकुल आई गे आई गे ठीक